कोई व्यक्ति यदि मेरे पास आता है और मुझसे पूछता है कि मुझे भी फोटोग्राफी करनी है और तो मुझे अच्छा लगता है कि जो मेरा ही जो शौक है वह उसके ही लोग मुझसे जुड़ रहे हैं मैं बताता हूँ बताता हूँ कि हम जो कर रहे हैं उसमें सबसे जरूरी बात यह है कि जो तस्वीरें हो वह आदमी हो वह मतलब व्यक्ति कोई चीज़ जब देखता है कब देखता है जब उसे उस चीज़ में कुछ अपनापन लगता है या कुछ अच्छा लगता है तब देखता है तो उन्हें मैं यह बताता हूँ कि तस्वीरें हम लें फोटोग्राफी में तस्वीरें हम लेते हैं तो उसमें एक आत्मीय भाव उत्पन्न हो क्योंकि जब आत्मी भाव उत्पन्न होता है तो व्यक्ति उस तस्वीर को कई दिनों तक उसके मन में वह भाव चलते हैं वह अच्छा लगता है बहुत खुशी प्राप्त होती है तो वह जो तस्वीरें जो होती हैं उसमें हम जो है लोगो के इमोशन जो है वह जोड़ें एक वास्तविक रूप उसमें आएँ तस्वीरें सुन्दर तो हो पर सुन्दरता जरूरी है उसमें उसका जो आत्मीय मन जुड़ा हो वह उसमें रहे जिससे कि कोई भी चीज़ जहाँ हम प्रदर्शन लगाए वह व्यक्ति सामने वाला तो उसको भी उस चीज़ से सही दाम मिले क्योंकि होता क्या है कि जब हमारे शौक के साथ हमें जब पैसे देने आते हैं तो हमें अच्छा लगता है क्योंकि हम पेमेंट से क्या है कि हम आर्थिक रूप से मजबूत रहते हैं और तस्वीरें तभी जब व्यक्ति देखेगा जब उसमें कुछ नयेपन के साथ में कुछ उसे उत्साह हो उमंग उसमें जागे कुछ दिखा हो मतलब होता क्या है कि अच्छी चीज़ें हर व्यक्ति पसंद करता है पर आत्मीय चीज़ें जो होती हैं उसको दूसरे देखने वाले पसंद करते हैं स्वयं पसंद भी करता है दूसरे लोग भी पसंद करते हैं मैं यह कहूँगा फोटोग्राफी में जब हम फोटो लें तो जो एंगल भी तो सही लें पर साथ ही साथ उसमें जो हैं इमोशन जो आत्मीय हो वह ऐसे हो कि व्यक्ति के मन भाव जागृत हो जाए और वह प्रसन्नचित हो जाए कि वास्तव में मैं कुछ अच्छा कार्य कर रहा हूँ यही बताऊँगा और दूसरी बात यह है कि जब हम फोटोग्राफी कर रहे हैं सबसे पहले हमारा जो मोबाइल लेंस है जिससे हम फोटो ले रहे हैं वह साफ करें होता क्या है कि हम जल्दबाज़ी में कई बार फोटो ले लेते हैं फिर देखते हैं कि उसमें जो लेंस पर है उस पर या फिंगरप्रिंट लगे हुए हैं गंदापन है कुछ कचड़ा है डस्ट है तो सबसे मेन चीज़ यह भी है कि हम जब फोटो लें फोटोकापी के लिए तो सबसे पहले जो हमारा मोबाइल में है या जो भी है आप कैमरा यूज़ कर रहे हैं वह कितना महँगा क्यों ना हो पर जब लेंस ही साफ़ नहीं होगा तो फोटो कैसे अच्छा आएगा तो एक और चीज़ यह बताऊँगा कि फोटो के पहले लेंस साफ़ करें अच्छे से और परफेक्ट लाइट कंडीसन ढूँढे कि किस एंगल से जो है वह लाइटें जो आ रही हैं उस लेंस को प्रभावित ना करें और फोटो जो वह अच्छा साफ़ क्लेरिटी से आए और यह कहूँगा यदि फोटो ज़्यादा लोग पसंद करें तो उसमें आत्मीय भाव मतलब होना चाहिए जिससे लोगो को उत्साह जागे और वह भी ऐसा करने का प्रयास करे तो वास्तव में उस व्यक्ति को बहुत अच्छा लगेगा मुझे अच्छा लगता है कि चीज़ें जो हैं वह जब अच्छी करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है इसलिए यह है कुछ चीज़ें बता रहा हूँ जैसे फोटो लेंस साफ़ करना फोटो तो आत्मीय रुप से लेना जो फोटो हम खींच रहें हैं उसका एंगल सही हो लाइटिंग सही हो कुछ जो चीज़ें है विशेष रूप से पाँच छः वह बहुत ध्यान रखनी चाहिए इतना ही कहूँगा इसके लिए उसको